ہیلو ہیلو سلام علیکم جی میں نے آپ کے یہاں دو یونیفارم سلنے کے لیے دیے تھے آپ نے مجھے اس کی رسید بھی دی تھی جی ہمارے بچوں کا تھا دو بچوں کا اسکول یونیفارم دو ہفتے پہلے دے گئے تھے زریف جی بالکل ہے آپ نے ابھی تک سلی نہیں ہیں اور مجھے چاہیے ہے وہ اسکول میں ڈیلی کہا جاتا ہے ان سے ٹھیک ہے آپ سلپ ابھی لے لیجیے مطلب ابھی میں آؤں گی تو دے دوں گی اور بالکل صحیح سلیے گا بالکل جو بٹن ہے آپ اسے صحیح سے لگائیے گا کیونکہ بچے جو ہیں جلدی توڑ دیتے ہیں اور فٹنگ بھی صحیح ہونی چاہیے جی بالکل یہی امید رہے گی کہ شکایت کا موقع نہ ملے جیسی میں نے بتائی ہے بالکل ویسی سلیے گا اور جلدی سے جلدی سل دیجیے گا ٹھیک ہے میں آپ کو آج ہی سلپ دے دوں گی آ کے اور پوری آپ سے کوشش آپ کریے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اتنی جلدی سل دیجیے گا اور جیسی میں نے جی بالکل ٹھیک ہے آپ اتنی لینتھ رکھیے گا اور زیادہ ڈھیلی بھی مت کریے گا اور بٹن بہت صحیح سے لگائیے گا اچھی کوالٹی کے جی اسی لیے تو میں نے آپ کے یہاں آ رہی تھی اور ابھی تک بس مل نہیں پائی بس اسی بات کا افسوس ہے چلیے اب امید کرتی ہوں کہ آپ جلدی سے جلدی سل دیں گے چلیے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ